हा मां हाणे गैस वरिती प्रेस्टिज़ जी जाम सुठी निकिती आहे फटाफट रोटी अधु मुञे कलाक में ठहीं थी वञे सिगिड़ी हेॾी सुठी निकिती आहे घटि करे त उहे घटि ते बि हले थी मिडियम कर त मिडियम बि हले थी जे वीह पंजवीह माण्हुनि जी रोटी ठाहिणी हुजे त उहा बि फास्ट गैस आहे टिनि वारी वरिती आहे त फास्ट ते रखंदी आहे त उहा झटिपटि ठही वेंदी आहे रोटी ॾाढी सुठी मिली वेई आहे सिगिड़ी बटण बुगण में बि सहूलियत थी थिए थोरो ई उघु त चमकी थी पिए पेई बटण बि मस्तु सॉफ्ट अथसि हा हा सुठी आहे जाम सुठी निकिती आहे